हा असां मञू था की टैक्नोलॉजीअ खे सिखणु सभिनि लाइ बहुत ई ज़रूरी थी आ्हे हिन ज़माने में छोकी जीअं जीअं पाण टैक्नोलॉजी जीअं सिखंदासीं हूअं ई इंसान अॻियां वधंदो आहे त टैक्नोलॉजी सिखण त इंसान जे लाइ जाम ज़रूरी आहे थी वई आहे हिन ज़माने में अगरि हू इंसान टैक्नोलॉजी हिन ज़माने में त सिखे त हू इंसान पिछिड़े ज़माने जो थी थो वञे जीअं जीअं टैक्नोलॉजी वञे थी इंसान खे हूअ ई अपडेट रहणु जाम ज़रूरी थी वियो आहे अगरि हू अपडेट रहे कोन त हू हिकदमि सां दुनिया सां अलॻि थो थी वञे हुन दुनिया सां जीअं ऑनलाइन टैक्नोलॉजी आहे इहा बिल सिस्टम पे करिणा हीउ सभु त हीअ जो लाइन में न बीह करे ऑनलाइन बिल करणु सिखण ई सभिनि लाइ जाम ज़रूरी थी वई आहे हिन सां हर शइ में टाइम बचे थो इंसान जो टाइम थो बचे लाइन बीहण में ऐं बिल वारनि जी मग़ज़मारी घटे थी ऐं जो कम जो हिकदमि स्पीड में थी थो वञे पंहिंजो जीअं पाण खे ऑनलाइन रिचार्ज करिणो आहे त पाण खे घड़ी घड़ी दुकान ते वञी धिका खाइणु ज़रूरत कोन्हे ऐं पाण सिधो घरु वेठे ऑनलाइन रिचार्ज करी सघो था जंहिंखां जंहिंसां पाण खे बि सहुलियत थिए थी जाम सहुलियत थी थी वञे अगरि हीउ पाण शइ कोन था सिखूं त पंहिंजे लाइ जाम वॾो नुक़सान थी लाइ हिन ज़माने में